भाई साहब मैंने पंद्रह मिनट पहले फोन किया था रेस्टोरेंट में आपका डिलेवरी बॉय निकल चुका है वहाँ से और मैंने जो पिज्जा बुक किया था लेकिन वो अभी दस मिनट पहले लड़के की लोकेशन बता रहा था वो लेकिन अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है तो आप पता करें ना भाई साहब क्या वो कहाँ पर अटक गया मतलब उसको जल्दी से आप पता करके बताइए मुझे मेहमान बैठे हुए हैं मेरे यहाँ न पिज्जा मास्टर भी देना है उनको